मां त इंस्टाग्राम पेज ॾिसी करे तव्हांजे साईट था हिकु कुर्ती ऑर्डर कई हुई पर उहो कुर्ती जीअं मूंखे आई त मूंखे उहा त सफ़ा न वणी पर वरी बि मां पाए ॾिठी त पाइण में बि मूंखे जाम टाइट हुई फिटिंग बि बराबरि कोन्हे तव्हां जेको फोटो विझो था घटि में घटि ओतिरो त सुठो ॾियो मां खां तव्हां हेॾा पैसा वरिता अथव त तव्हांजो कमु आहे न सुठी क्वालिटी प्रोवाइड करणु जेकी तव्हां मूंखे बिल्कुल बि न मोकिली अथव मूंखे तव्हांजी कुर्ती बिल्कुल बि पसंदि न आई तव्हां महिरबानी करे जेको फोटो विझो था ओड़ी त घटि में घटि मोकिलियो ईअं त तव्हां ग्राहकनि खे ॾाढो परेशान था कयो ॿियां ग्राहक बि तव्हांजी इन ॻाल्हि ते कंप्लेंट करे सघंदा आहिनि तव्हांखे ईअं न करणु खपे कंहिं सां बि